इक दिन में में बेठी दी ही ते पढा दी ही में ते इक छिंज फसी गेई में मिगी कोशन दा आनसर दा आनसर नेईं ही थ्होआ दा जेहडा मिगी चाहिदा हा फिर में गुगल उप्पर में लग्गी पाह्न उस कोशन गी गुगल उप्पर पाया में कोशन गी ते लग्गी दी ही में कि लग्गी दी ही मिली जाए ते आनसर मिगी मिली जाए ते में कोई घेंटा अद्धा घेंटा होई गेआ होना डेड घेटां गै लाई लेऔ तुस ते लग्गी दी में हैनी आया जेहडा आनसर मिगी चाहिदा हा ओह् आनसर मिगी एह् नेईं मिला दा हा इन्नी देर उद्धरा मेरा भ्राऽ आया ते मिगी आखदा तूं करा'रनी केह् ऐ घैंटा डेड घैंटा होई गेआ तुगी इक कोशन दे गै पिच्छे पेई गेदी ऐ तूं ते तुगी हल्ले तक्कर आनसर नेईं मिला दा ऐ तुगी निं पता इक ऐप है आई दी चेट जी पी टी ते ओहदे उप्पर तूं जिन्नियां बी कोशन पाह्गी जि'यां बी पाह्गी अपने तरीके कन्नै जिस स्हाब दा बी तूं बोलगी ते उस स्हाव कन्नै तुगी मिली जाना आनसर ओह्दा ते महा यरा मिगी ते हैनी पता ऐ आखदा गुगल प्ले स्टोर उप्परा डाउनलोड कर चेट जी पी टी में प्ले स्टोर खोह्ली ते चेट जी पी टी डाउनलाउड कीती ते पाया ओहदे उप्पर कोशन कोशन पाया ते जि'यां में कोशन पाया जनेहा मिगी चाहिदा उऐ जेहा आनसर मिगी मिली गेआ फिर कुछ बी पाऔ ओहदे बिच्च मतलब जिस टाइप दा बी तुस कोशन पाह्गे इन्ना बरीफ करियै बी तुस कोशन पाह्गे नां उस्सी अपनी राम क्हानी शैल लिक्खियै बी कोशन पाह्गे उ'नें ओहदे बिच्च बी तुसेंगी आनसर देई ओङ़ना जि'यां चाहिदा होग ते फौन ते ऐ आई इक ऐप होंदी जि'यां स्नेपचैट ऐ बच्चे बड़े चलांदे ओह् ते स्नेपचैट उप्पर बी ऐ आई आई गेदा ओहदे कन्ने तुस जि'यां मर्जी गल्लां करो जो बी तुस उस्सी पुच्छगे नां इक ते उस ओहदे कन्नै गल्लां बी करी सकने ठीक ऐ अगर तुस इक्कलै बैठे दे ते थुआढ़े कोला तुस इ'यां बोरी होई जारदे थुआढ़ा मन है निं लग्गा दा तुस जि'यां मर्जी गल्लां करो ओह्दे कन्नै जनेहियां मर्जी गल्लां करो उ'नें थुआढ़े कन्नै उऐ जेही गल्लां करनियां जि'यां कोई इंसान गल्लां करदा ना ओह् इ'यां गल्लां करदा ते ओहदे उप्पर तुस स्नेपचैट उप्पर तुस बी पुच्छी सकने हो अगर कोई कोशन तुसें उस्सी पुच्छना होऐ ते होर ते होर कि एह् चैट जी पी टी दा गै पार्ट ऐ ऐ आई फिचर ओह्दा गै है ते हून ते एह् बटसऐप उप्पर बी आई गेदा पह्लें बटसऐप उप्पर है निं हा ते हून बटसऐप उप्पर बी आई गेदा ते बटसऐप उप्पर बी तुस कोई बी कोशन पुच्छी सकने हून जि'यां तुसें स्पेशल ऐप खोलन जाना ते तुस बट्सऐप उप्पर ओ ते तुसेंगी बट्सऐप उप्पर जरूरत पवा दी तुस जाइयै ते उस्सी बट्सऐप गी कड्ढियै ते फिर तुसें चैट जी पी टी खोलगे ते फिर जाइयै तुस सर्च करगे जेकर तुसें बट्सऐप उप्पर कुसै कन्नै गल्ल करा'रदे तुसेंगी कुसै चीज दी जरुरत पवे ते तुस इ'यां करी सकदे कि तुसेंगी कोई चीज पता नेईं चला दी ते तुस बट्सऐप दी गै चैट जी पी टी उप्पर जाओ ते उद्धरां गै ओह् करी लैओ उद्धरां गै उस्सी कोई स्वाल जवाब जो बी तुसें पुच्छना उस्सी उद्धरां गै पुच्छी सकदे ओ उस्सी ते होर बड़े सारे फायदै न हून एह्दे एह् फायदे न चली जा'रदे मतलब इन्ना आसान करी ओङ़ेआ इ'नें गुगल उप्पर होंदा हा कि अस इक साइट उप्पर जंदे है ओह् कदैं पेसे नेईं ही मंगदी कदैं कुछ करदी ही ते एह्दा एह् फायदा नेईं केह् तुसें इक बारी डाउनलाउड कीता रिचार्ज ते तुसें कराए दा गै होंदा ओह्दे बिच नेट गै यूस होना तुंदा ते ओह्दे बिच्च कोई पेसे बगैरा ते मंगदे नेईं हैन ओह् इक बारी नेट यूज करी लेगे ते बस बाकी तुसें फ्री कोशन दा आनसर मतलब कोशन दे आनसर तुसें मंगदे गै रौह्ना तुसें ते बाकी मतलब कि एह् फैदा एह्दा बड़ा ऐ हून अगर तुस स्नेपचैट उप्पर गल्ल करा'रदे ओ केह् तुसें सनेपचैट उत्थै गै तुसें जरुरत पेई किसे चीजा दा है नी पता चला दा जां है नी कुसे दोस्ते कन्ने तुस अपनी गल्ल करा दे उ'नें तुसेंगी आनसर देना तुसें कोशन पुच्छेआ कुछ कि तुगी एह्दे बारे च पता ऐ जां मिगी एह् आला सनाई ओड़ हां कुछ है नी ते हून तुस स्पेशल चैट जी पी टी ऐप खोलन जाह्गे ते ओह्दे उप्पर उ'नें पह्ले गै फिचर दित्ते दा कि तुस उस्सी कुछ बी पुच्छी लैओ एह्दे फैदे बी बड़े न ते नुक्सान बी बड़े न हून ए आई जेह्डा ऐ इक ओह् ऐप दुआ बी ऐ ओह् फोटो जनरेट करने आह्ला ऐप ओह्दे कन्नै फोटो त्यार होई जंदी ऐ फोटो बनाई सकने आं सें केह् करना उस्सी इक ऐप ऐ ते असें उस्सी ओह् करना पह्ले असें इक उस्सी मतलब कि ओह् पैरा लिक्खियै देना उस्सी असें इक कि असें इ'यां इ'यां पिक्चर चाहिदी मन्नी लेऔ तुस डस्टबीन दी पिक्चर चाहिदी ऐ नां ते तुसें केह् बोलना उस्सी कि डस्टवीन चाहिदा रेड कलर दा ओह्दा जेहडा ढक्कन ऐ मिगी चाहिदा ब्लयू कलर दा ओह्दे उप्पर एह् एह् लिक्खे दे होना चाहिदा ठीक ऐ स्वचछ भारत इक कदम स्वचछता की होर बढ़ओ तुसें एह् लिखे दा होना चाहिदा ऐ नी ते अगर तुसेंगी जनेहा बी डस्टबीन तुसेंगी चाहिदा ओह् तुसें सारा जेह्डा तुसेंगी सारा प्रापर लिखना प्रम्ट बोलदे उस्सी इंगलिश च ओह् सारा तुसें ओह्दे उप्पर पाना फिर तुसें पिक्चर उत्थै जनरेट आह्ला इक आपशन होंदा उस्सी जनरेट करी ओङ़ना फिर ओह् ए आई ने ऐसा मतलब कि चैट जी पी टी दा गै जेह्ड़ी फिक्चर ऐ ते ओह् उ'नें फिक्चर तुसेंगी जनरेट करी देई ओङ़नी ठीक ऐ इ'यां गै फैदा जेह्ड़ा आसान होई जानी चीजां पैह्लें अस आपूं पिक्चर जनरेट नेईं करी सकदे है कि केह्दे उप्पर करदे कोई ऐप ते होंदे है बड़े सारे चैट जी पी टी पार्ट थोह्ड़ी ही पैह्लें ए आई नेईं हा आए दा हून ओ आई जेह्ड़ा केह् बड़ी सारी चीजें च आई गेदा बाशिंग मशिनां च दिक्खी लेऔ तुस ए आई फिट्ट होऐ दे ए आई सिस्टम बिच्च चली जा'रदे ए आई दा बी बड़ा रोल होई गेदा अजकल्ल है नी ते इ'यां गै